आपके कुछ पसंदीदा गाने कौन कौन से हैं जिन्हें आप सुनना पसंद करते हैं आप उन्हें कहाँ सुनते हैं के हमारे यहाँ संगीत की हर कोई संगीत सुनना चाहता है लेकिन मुझे गाना पसंद है तो ज़्यादातर मुझे बीच के समय का जो गाना था ऊ सब मुझे सुनने में जादे ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे लता मंगेसकर जी के गाने इसके बाद मोहम्मद रफ़ी के गाने हैं ये ज़्यादातर मैं पुराने गाने में जो अच्छे अच्छे गाने थे न वो मैं ज़्यादातर सुनती थी कुछ क्योंकि मुझे वही गाने अच्छे लगते थे सुनने में वो जिंदगी से जुड़े गाने हैं पुराने गाने जितने भी हैं वो सब जिंदगी से जुड़े गाने हैं और आज कल के गाने में है उसमें भी बहुत कुछ ऐसे गाने हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में इसलिए गाना संगीत तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है तो मैं संगीत सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ तो गाने वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में और आज कल नए पुराने गाने सब हर तरह के गाने निकलते हैं कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं तो अनेकों तरह के गाने हैं और उन्हें ज़्यादातर हम कभी पहले तो रेडियो में सुनते थे पहेले तो इतना सुविधा नहीं थी फोन के तो पहेले हम लोग रेडियो में ही गाना सुनते थे लेकिन अब तो घर घर मोबाइल हो गया है तो अब मोबाइल में लोग गाना सुनते हैं एयरफ़ोन के द्वारा गाना लगा के हमेशा सुनते रहते हैं तो अब गाना सुनने का भी बहुत तरीका अलग अलग तरीका हो गया है अलग अलग अपना अपना पसंद हो गया है जो पहले तो कभी मन मान लीजिए कहीं जा रहे हैं कहीं सफर कर रहे हैं उसमें अगर पुराने गाने लगा दिए जाए कहीं बस से घूमने जा रहे हैं टूर पे जा रहे हैं तो वहाँ अगर ऊ मान लीजिए घूमना घूमना भी तो एक अच्छा शौक है और वे गए तो वहाँ भी कुछ पुराने गाने लगा दिए तो वहाँ भी सुनने में अच्छा लगता है सुनना अच्छा लगता है क्योंकि कहीं पिकनिक पर गए तो पिकनिक पर अगर जा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ गाने अगर सुनते हैं तो वहाँ भी अच्छा लगता है तो पसंदीदा गाना तो हर कोई अपना सुनना चाहता है कहीं भी सुन सकता है जैसे घर में भी हम लोग सुनते रहते हैं अक्सर कभी टी वी पे सुनते रहेते हैं कभी इयरफ़ोन लगा के सुनते रहते हैं तो हर समय सुनते रहते हैं